स्कुल गखांनायनि उनाव बेलासिनि टिउस'न होनायखौ आं माखासेखौ मोजां मोनो आरो माखासेखौ बारा मोजां मोना मानोना खायसे गथ'फोरा टिउस'न लादों होन्नानै टिउस'नावल' फरायनानै न'खरनि बिमा बिफाफोरा न'आव फरायफिननो होया बेबायदियाव गथ'फोरा बांद्राय रोंसिनासो मानोना गथ'फोरखौबो गावखौ गावनो नाजानो होनांगौ टिउस'नजोंल' बिसोरो सोलोंनानै रोङा गावखौबो न'फोराव फरायहोनांगौ आरो सोलोंहोनांगौ खायसे बिमा बिफाया टिउस'न होनानै न'आव फरायनो होआ बेफोरबायदियाव गथ'फोरा बांसिनसो रोङै जासिनो बांसिन गथ'फोरखौ बिमा बिफाफोरा न'आवनो मोजाङै फोरोंनांगौ अ'ब्ला गथ'फोरा बांसिन रोंसिनो नाथाय आथिखालनि बिमा बिफाफोरा गुबुन गथ'फोरजों रुजुनानै स्कुल गखांनायनि उनावनो जेबो रेस्ट लाहोआगारानो टिउस'नाव थांनो होयो बेबायदियाव गथ'फोरा बांसिनसो रोंसिनि जायो गथ'फोरखौ रेस्त लाहोनानै न'आवनो बेलासिनिफ्राय फरायनो होयोब्ला स्कुलाव मा सोलोंदों बेफोरखौ नायफिननो होयोब्ला गथ'फ्रा बांसिन मोजांसिन जायो आंनि सान्नाय बायदिब्ला टिउस'नखौ होनांगौ होब्लाबो बिमा बिफाफोरा न'आवनो मोजाङै बांसिन सिखायोब्ला बांसिन रोंसिनगोन टिउस'न होखांनायनि उनावबो न'आवबो फरायनो होनांगौ आरो